जय झूलेलाल असांजे किचन में सभिनी खां वधीक प्रयोग में लाइण वारी शयूं आहिनि गैस गैस ते असां खाधो रधे सघंदा आहियूं ऐं गैस ते असां सुठे नमूने पंहिंजे कम खे और फास्ट तरीके सां करे सघंदा आहियूं छो जो पहिरियों ज़माने में स्टोप हूंदा हुआ स्टोप ते थोरो टाइम लॻंदो हुओ पर अॼ जी ज़रूरुत जे हिसाबु सां गैस असांजे किचन में सभ खां वधीक ज़रूरी आहे ॿियों आहे मिक्सर मिक्सर में बि जल्दी मसाला पीसे करे असां कम खे थोरो फास्ट करे सघूं था ऐं जल्दी जल्दी पूरो करे पंहिंजे ॿिए कम खे अॻियां वधाए सघूं था त इहो बि मिक्सर बि ज़रूरी आहे तीअं ओवन ओवन में असां पंहिंजे टाइम खे बचाए सघूं था छो जो ओवन में बि असां अलॻि अलॻि टाइप जा उन में वैराइटीअ जूं शयूं ठाहे सघूं था इन करे ओवन बि असांजे किचन में हिकु वधीक प्रयोग में लाइण वारी शइ थी वई आहे ईअं फ्रिज फ्रिज में बि असां या भाॼियुनि खे रखूं था खीरु ॾयूं ऐं किचन में फ्रिज बि तमामु ज़रूरी आहे जंहिंजे करे इन शयुनि खे असां यूस करण था किचन में इहे अॼु जे जमाने में हिकु ज़रूरी उपकरण थी विया आहिनि ऐं इन्हनि खे असां प्रयोग में लाहे करे इन शयुनि खे असां पंहिंजे टाइम खे बचाए सघूं था जय झूलेलाल